मोबाइल में रहने से बच्चों के रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है एक तो बच्चे पूरे समय अपना टाइम बर्बाद करते हैं उसके पीछे उसके पीछे ना कोई चीज बिक पाती है ना कुछ हो पाता है ना आप उन लोग सब उसमें मोवाइल में देख लेते हैं ना क्रिकेट बिकता है ना वो बैट बिकता है ना बॉल बिकता है ना बैडमिंटन बिकता है ना बॉल बिकती है कुछ भी नई बिकता है इससे बिचारे जो उद्योग करने वाले हैं वो बहुत प्रभावित हुए हैं और उनको उद्योग में बहुत नुकसान हुआ है